ہیلو جی آپ کون گڈ ایوننگ جی جی بولیے جی جی جی

ایکچولی میں ابھی کوئی چھٹی ہے نہیں تو پھر آپ لوگ ویکیشن میں جائیں گی گھومنے ابھی تو کوئی چھٹی نہیں ہے ابھی کلاسز چل رہی ہے پھر ایگزامس ہونے والے ہیں یونٹ ٹیسٹ ہونے والے ہیں اوکے ہاں آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنا ہوگا ایک خود اپلیکیشن لکھیں گی اور ایک آپ کے آپ کا بیٹا اپلیکیشن لکھے گا وہ کلاس ٹیچر کے کے نام سے اور ایک اپلیکیشن پرنسپل کے نام سے اوکے کتنے دن کی چھٹی چاہیے زیادہ لمبا لمبی چھٹی آپ لے رہی ہیں تھوڑا آپ شاٹ کر لیجیے اوکے ٹھیک ہے مل جائے گی چار دن کی چھٹی اوکے ویلکم